हेलो कहलिए सोनाके कोना दाम हइ बाइसे कैरेटवलामे कानवला लैके हइ आओर पायलके कतना दाम चानीके दस भरीके कतेक दाम दस भरीके हमरा लैके हइ ठीक ठीक बाजै समस्तीपुरसँ बाजै हिए हाँ

दोकानेपर आएब कहाँपर दोकान हाँ ठीक